चारि अप्रैल उणिवीह सौ एकवंजाहु यारहं अक्टूबर उणिवीह सौ सतवंजाहु एकटीह अक्टूबर ॿ हज़ार सत्रहं ॿारहं जुलाई उणिवीह सौ एकानवे ॿ जून ॿ हज़ार ॿ